اردو زبان کی کئی منفرد خصوصیات ہیں جو واقعی دلچسپ اور دلکش ہیں چند نمایاں پہلو یہ ہیں ادبی نزاکت اور شائستگی اردو میں تہذیب و شائستگی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے مثلاً کسی کو بلاوا دینا کسی کو بلاوا دینا ہو تو تشریف لائیں کہا جاتا ہے جو بہت نرم اور باوقار انداز ہے دوسرا الفاظ کا تنوع اردو میں عربی فارسی ترکی اور ہندی کے الفاظ کا خصوصی خوبصورت امتزاج ہے جو اسے نہایت وسیع اور دلکش بناتا ہے ایک ہی مطلب کی کے لیے کئی الفاظ دستیاب ہوتے ہیں جیسے دل قلب جگر تیسرا شاعری کی زبان اردو شاعری میں جذبات کی گہرائی تشبیہات استعارہ اور صنائع و بدائع کا استعمال اردو کو دیگر زبانوں سے ممتاز کرتا ہے